दस्त उस्त होइ जाइसँ बोखार लगै है माथा वाथा भिजबै है गरम पानिसँ माथाके ठण्डबे है दस्त उस्त होबै है तऽ गरम पानि पीबै है नमक दैल उलके पीबै है दवाइ लाके दै है अगर नहि छूटै है ताहिके बाद कहुँ ले जाइ है पहिले यहाँ दवा उवाके देखै है ताहिके बादे कुछौ करै है दस्त लगै है तऽ निमक उमक पानि वानिमे गरम पानि करके डालै है पानि पीबै है देह हाथ गोर उर दबबै है ताहिके बाद कुछ हुए है ताहिके बादे कुछ होइ है पहिले पानि उनि घरके दवाइ खुऔले है तब कहुँ लऽ जाइ है गोर हाथ दबबै है माथा उथा दबबैमे ओहिमे कोइ कमी नही है ताहिके बादे कहुँ लऽ जाइ है पहिले देह हाथ दबाकऽ निमक उमक गरम पानि कऽके दै है दस्त उस्त उल्टि वुल्टी होइ है तब फिर दोकान ओकानसँ अगल बगलसँ दवाइ लाके दै है ताहिके बाद कहुँसँ फोन करै है डॉक्टरके तऽ कहुँसँ अबै है ताहिके बाद ही कहुँ लऽ जाइ है ओहिमे कोइ कमी नहि छै बोखार उखार लगै है तऽ घरे दवाइ ववाइ दै है ओहिमे कोइ कमी नहि है ओहिमे सभ सुविधा छै ओहिमे बोखार लगै है तऽ टेबलेट लेबै है पेटमे दस्त होइ है तऽ गरम पानि निमक उमक दैलके दे है इनो उनो लाके दे है इनो उनो पिलबै है एविल ओविल लाके दै है अगर अगर माथा उथा दुखाइ है तऽ दवाइ ववाइ लाके दै है